अगला साढ़ा जेह्ड़ा क्वेश्चन ऐ ओह् अहें लब्भे दा कि तुस कोई टिप्स बिगनेर आस्तै जेह्ड़े मतलब शुरू करा दे न अल्ली स्टार्ट करै दे न ओह् गार्डनिंग ते इत्थें काफी सारी टिप्स होई सकदियां न जेह्ड़ी गार्डनिंग आस्तै यूज़ होई सकदियां न जियां अस एह् आक्खी सकदे आं कि अस अस अच्छी खाद पाचै पाचै उसी जियां साढ़ी देसी खाद होंदी ऐ ओह्दा काउ मतलब जेहड़ी होंदी ऐ कि साढ़ी गौ होंदी ऐ ओह्दी खाद ओह्दा गोहा पाई सकने ओह् शैल खाद होंदी ऐ जां फेर अस आक्खी सकने आं कि जेह्ड़े बी ओह् होंदे न केह् आखदे न उसी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होंदे न जां जेह्ड़े जानवर किश बी होंदे जेह्ड़े ओह् साढ़ी शैल खाद होंदी ऐ साढ़ी मिट्टी आस्तै ओह् सब यूज़ करी सकनें जां बजारूं जेह्ड़ी खाद लगदी एह् यूरिया बगैरा ओह् पाई सकदे आं पर ओह्दी यूरिया बगैरा जेह्ड़ी बजार दी खाद होंदी ऐ ओह्दे कन्नै साढ़े गार्डन दे जेह्ड़े बी प्लांट्स होंदे न जां किश बी होंदा ऐ पेड़ पौधे होई गे ओह् फ्ही शैल नी उगदे न ओह्दे कन्नै थोह्ड़ी प्रॉब्लम बी होई सकदी ऐ पर ओह् इक हेल्प होर करदे न कि ओह्दे कन्नै कोई कीड़े कूड़े नेईं लगदे साढ़े गार्डनिंग बिच्च जां घाह् जां किश बी लाए दा होंदा तुस हरा जां किश बी करने आस्तै अस थोह्ड़ी नेही जगह् लेइयै शैल उसी शैल पानी देइयै ओह्दे बिच्च पानी आह्ला सारा सिस्टम करियै ते उसी शैल अच्छे कन्नै ओह्दे बिच्च खाद पाइयै ते गोड्डी गाड्डी करियै ओह्दे बिच्च अस किश लाचै ते शैल ओह्दा फ्ही शैल अस करी सकने ते इक होर चीज़ करी सकनें चंगे सीड्स होंदे न चंगे बीऽ होंदे ओह् लाई यूज़ करी सकने आं ताकि जेह्ड़े बी अस प्लांट ला दे आं जां जे बी किश करा दे आं अपने गार्डन बिच्च ओह् शैल उग्गै ते उसी सजाने आस्तै थोह्ड़ी थोह्ड़ी चीज़ां होर बी पाई सकनें इक छोटा मोटा झूला पाई सकने आं जेहदे उप्पर बैठियै अस झूली सकदे ओह् सब बी होई सकदा एह्दे बिच्च गार्डनिंग इ'न्ना मुश्किल कम्म नेईं ऐ पर उसी साढ़े अहें गी थोह्ड़ी केयर करनी पौंदी ताकि साढ़े जेह्ड़े बी पेड़ पौधे न जां किश बी ओह् ख़राब ना होई जाए ते चंगा उगे ते ओह् शैल लग्गै लग्गे दा बी जां साढ़ा घाह् होंदा जेह्ड़ा ओह् बी शैल लग्गै ते इक कन्नै असें बिच्च बेंच बी लाना चाहिदा बेंच मतलब कि बैठने आह्ली जगह् जित्थें अस बैठी बी सकने आं ते उत्थें थोह्ड़ी देर रुकी बी सकने आं कि केह् केह् असें कम्म करना ते उत्थें सारे गार्डन बिच्च सारे अहें चीज़ां चाहिदियां होंदिया न जेह्ड़े जेह्दे कन्नै अस कम्म करी सकने आं जियां होई गेआ पानी अस आपूं देना चाह्न्ने आं कुसै गी ओह् ओह् ओह् बी सिस्टम होना चाहिदा ते कन्नै अहें ओह् बी सिस्टम होना चाहिदा जियां कोई किसे बूह्टे दी कट्टना कूटना होऐ थोह्ड़ा जेह्ड़ा ओह्दा इक पत्ता खराब होऐ दा इक टहनी खराब होऐ उसी बड्ढियै ठीक करी सकने आं एह् बी होई सकदा इक कन्नै होई सकदा कि कोई बी मतलब कि अस आगे पीछे गार्डन दे अपने तारां जां किश बी दीवार बी बनाई सकने आं निक्की नेही कि कोई बी जानवर जुनवार ना आई जा साढ़ा गार्डन जां किश बी खराब न करी ओड़ै जेह्दे कन्नै साढ़े बूहटे खराब होई जान जां किश बी खराब होई जा कीड़ें आस्तै बचाने आस्तै अस दवाई बी पाई सकने आं जियां मै तुसेंगी पैह्ले सनाया ओह्दे कन्नै बड़ी हेल्प होई जन्दी ऐ साढ़े गार्डन गी चंगा रक्खने आस्तै